नमस्ते सर कुछ कंडीडेट आए हैं इन्टरव्यू के लिए पाँच कंडीडेट है आए है इन्टरव्यू के लिए हाँ हाँ ऑफिस में बैठने के लिए बोलेंगे और हाँ चाय नाश्ता करा दें ऐसा करिए दुकान पर से लाकर चाय दे देना

हाँ हाँ

वही पाँच आए हैं हाँ दस बारह कंडीडेट और आएगा बैठा चाय नाश्ता का करा देना उनको बैठने के लिए बोलना है तब तक आप आएँगी कितना आने में तीस पैंतीस मिनट ठीक है तो हम आइए आइए हम उन लोगों को चाय ला देते है गुप्ता जी के यहाँ पर से उनको चाय पीला देते हैं चाय पानी करवा देते हाँ ऑफिस में साफ़ सफ़ाई हो गई है और और कंडीडेट आ रहे हैं धीरे धीरे बढ़ रहे हैं बारह को हो आए थे चौदह को हो गए हैं धीरे धीरे कंडीडेट बढ़ रहे है आ रहे हैं हाँ हाँ हाँ ठीक है सब लोगों को चाय नाश्ता करा देते हैं गुप्ता जी के यहाँ से चाय ला देंगे और जो सामने वाले दुकान से बोलें उनको चाय से ग्लास ला देंगे और उनको जो होगा कर देंगे बिठाएँगे ठीक है ठीक है आइएगा